हमर गाँवके रोडके बहुत बड़ा समस्या छै ओहि हमर गाँवके रोड एते खराब छै जे कहीँ जाइमे बहुत दिक्कत होइत छै जइसे कि विद्यालय हमरा सभकेँ जाइमे बहुत लेट हो जाइत छै रोडके कारण आओर हमर सभके कहीँ जाइके होइत छै तहूँ जाइमे लेट हो जाइत छै रोडमे एते बड़का बड़का गड्ढा छै जे कोइ भी बस गाड़ी अबैत छै जे बहुत दुर्घटना हो जाइत छै ओहि रोडके कारण आओर बहुते हमरा सभकेँ परेशानी होइत छै ओहि रोड से रोडमे जहाँ तहाँ कहाँ ब्रेकर देल छै जे ओहि से भी बहुत दिक्कत होइत छै हमरा सभकेँ आओर हमर गाँवके रोड बहुत इतना स्थिति खराब छै ओहि रोडके जे किछु उपाइए नहि छै ओहि रोडके